हम हमारे जोधपुर जिले में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे ही मुख्य त्यौहार हैं दिवाली जो कि हम श्री राम जी के खुशी में मनाते हैं वह त्यौहार हमारा मुख्य त्यौहार है और एक दूसरा त्यौहार है वह है हमारा होली यह हम दो त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाते हैं धूमधाम से मनाते हैं और हम उस वक्त दीपावली के समय हम श्री लक्ष्मी मैंया की पूजा करते हैं लक्ष्मी मैंया को हमारे घर पे आने के लिए आमंत्रित करते हैं और हम यह चाहते हैं कि लक्ष्मी मैंया हमारे घर पे आएं और इसीलिए हम श्री राम जी को माता जी को सबको मनाने के लिए हम उनकी पाठ पूजा भक्ति करते हैं और हम मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ बनाते हैं और हमारे पास जो भी अन्न धन होता है हम उनके चरणों में रखते हैं और हम यह चाहते हैं कि हे भगवान जो यह धन वगैरह है यह तो आपने इतना दिया है इससे ज़्यादा दें और हम इसीलिए दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और उस वक्त हम दिये वगैरह भी जलाते हैं और फटाके वगैरह भी जलाते हैं और बहुत ही खुशी से हम इस त्यौहार को मानते हैं